आमचो प्रभूदेसाय हें मूळ पेडणें तालुक्यांतले आनी थंयसून आमी जवळ जवळ एक हजार वर्सां पयले ह्या लोलयें गावांत आयले अशें आमगेले जाण्टेले आमकां सांगतालें आनीक त्या जाण्टेल्यांनी आमकां सांगिल्ली आमचो मूळ पुरूश किंवां मूळ संस्था आमच्या समाजाचो संस्थापक हाजे बद्दल एक व्हडली अशी थोडीशी काणी ते आमकां सांगताले तर जेन्ना आमगेलो मूळ पुरूश जेचें नांव आशिल्लें दामोदर तो आमचो मूळ पुरूश आनीक त्या वेळार सगळोच वेव्हार हो शेती आनी भाटांचेर अवलंबून आशिल्लो आनी सगळेंच लोक हे शेता भाटां करून आनी बारीक सारीक काम करून आपलें पोट भरताले अश्याच वेळार एक फावटी खंय असो प्रसंग आयलो की पावस पडप ना दोन वर्सां पावस पडलो ना आनी सगळें कडेन दुश्काळाची परिस्थिती उदक ना अशी परिस्थिती निर्माण जाली आनी मागीर लोकांक जेवण खाण कांय ना अश्या वेळार एक फावटी असो प्रसंग आयलो की आमगे जो दामबाब आशिल्लो मूळ पुरूश तांची कडेन एक राखणो आशिल्लो आनी तो राखणो गोरवां घेवन रानांत तांकां चरपाक व्हरतालो तेन्ना एक दीस ताका मनाक अशें दिसलें की घरा कडेन सगळीं परिस्थिती ही गरिबीची जेवण ना भात तांदूळ ना कांय ना आनी एक दीस हो आमगेलो जाण्टेलो दामबाब किंवां दामोदर हो दनपाराची जेवणाची पोटली घेवन त्या राखण्याक दिवपाक गेलो आनी तेन्ना त्या राखण्यान पळयलें की ताका जेवण म्हळ्यार फक्त गोण्याची आमील इतलेंच आसा तेका खूब वायट दिसलें आनी म्हणपाक लागलो धनिया हें तुवें कितें हाडलां म्हाका सदांच ही आमील खावन खावन म्हगे जीव विटलो तुमी घरा कडेन बरें बरें जेवतात शीत जेवतात भाकरी खातात आनी म्हाका गरिबाक ही आमिलूच सदां म्हाज्या वाट्याक म्हाका आनी कांयच एक दीस तांदळां भाकरी किंवां आनीक चटणी किंवां लोणचें अशें कांयच मेळना तेन्ना त्या आमगे भाटकार जाण्टे मनशाक दामबाबाक खूब वायट दिसलें ताणें म्हळें आरे पापया तुका खरें दिसता की आमी घरा कडेन बरें जेवतात आनी तुका आमील हाडून दितात तुका खरें पळोवपाचें आसा तो म्हणपाक लागलो हय म्हाका पळोवपाचें आसा तर ताणें कितें केलें की त्या राखण्या म्हऱ्यांत राखण्या कडेन आशिल्ली कोयती घेतली आनी त्या कोयतेन आपल्यालें पोट फाडलें आनी दाखयलें पळयत जाल्यार भितर सगळी आमील आनी ती पळोवन त्या राखण्याकूय खूब वायट दिसलें तो म्हणपाक लागलो आपणें हें कितें केलें कांय बरो देवा भशेन म्हगे हो धनी जो आतां म्हाका आपल्या भुरग्या भशेन सांबाळटालो ताजेर आपूण दुबाव घेतलो अशें म्हण ताणें ताकाय खूब वायट दिसलें आनी तांणे त्याच कोयतेन आपल्याली मान कापून घेतली आनी दोगी तो भाटकार आनी धनी दोगी थंय मरून पडले जालें तिनसांज जाली धनीय ना राखणोय ना घरांतले लोक सोदपाक गेले वच जालें जाल्यार हे दोगांय थंय मरून पडल्यात एकट्या पोट पिंजलां आनी एकट्याली मान कापल्या सगले लोकांक कळ्ळें की हांगां कितेंय तरी जाला म्हूण आनी तेन्ना सावन आमच्या वंशाचो वो पुरूस म्हळ्यार दामोदर हो आमी ताका देवा प्रमाणें पुजपाक लागले आनी अजून पर्यंत आमी त्या दामबाबाची देवा प्रमाणे पुजा करतात आणी जो राखणो आशिल्लो ताजें आमी त्याच दामबाबा म्हऱ्यांत ताजीय बी प्रतिस्थापना करून खेत्री जो आमची राखण करता खंयच्याय उल्याक पावता असो हो खेत्र्याची आमी स्थापना केल्या आनी अजून पर्यंत गेली जवळ जवळ हजार बाराशें वर्सां आमी त्या पुरसाची आनी त्या खेत्र्याची मनोभावे पुजा करतात आनी आमचे जाण्टे लोक सांगताले की केन्नाय जर आमचेर कसलोय प्रसंग आयलो आनी आमगेलीं खंय रानांत गेल्ले कडेन गोरवां शेणलीं किंवां घरांत कोणी बरो ना जालो जाल्यार ह्या खेत्र्याक आनी दामबाबाक उलो मारलो जायत तर तांच्या हांणे शेणिल्लीं गोरवां तिळसनां गोठ्यांत येताले अशी हो आमगेलो दामबाब आनी हो आमगेलो खेत्री आनी आमकां ताजो खूब अभिमान आसा